देश की सुरक्षा देश के लोगों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाने के लिए कई प्रकार का कानून मोस्टली बनाया गया है और देखने के लिए भी मिलता है ऐसे कहने को तो हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून है लेकिन सारा कानून हर इंसान मानता नहीं है लेकिन मानना चाहिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते वैसे हर इंसान को संविधान के सारे नियमों का पालन करना चाहिए कानूनी सारे ऐक्ट का पालन करना चाहिए देखना चाहिए किसके लिए कहाँ क्या कैसे कौन सा नियम बनाया गया है पर उतनी जानकारियाँ भी तो हम आम आदमी का आम नागरिक तक पहुंचा नहीं पाते हैं के हमारे देश में यह ऐक्ट फिलहाल लागू हुआ नारी के लिए यह है नारी सशक्तिकरण के लिए यह है इस क्राइम के लिए यह इस टाइप का ऐक्ट है इसके लिए इतने साल की सज़ा यह म हर तरीके का जानकारी अगर हम आम नागरिकों तक पहुँचाएंगे तो क्राइम रेट घट सकता है पर समाज में तो क्राइम रेट लड़कियों के लिए तो छोड़िए अब लड़कों लड़की भी सुरक्षित नैहन लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए अब है ही की दोनों के लिए क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और क्राइम दोनों के लिए या किसी एक के लिए नहीं हाँ लड़की थोड़ी कम सेफ फिल करती क्योंकि वह लड़की है उसके साथ गलत ज़्यादा होता है तो वह थोड़ा ज़्यादा इन्सेक्योर फिल करती है हमारे समाज में वह शाम के बाद तो दिन में तो अब तो टाइम चेन्ज हो गया पहले तो लड़कियाँ दिन में भी बाहर नहीं निकला करती थी पर अब है अब लड़कियाँ निकलती भी हैं बहुत ज्या तो लेट नाइट भी काम करती हैं पर दिक्कत होता है अभी भी दिक्कत होता है लेट नाइट काम करने वाली लड़कियाँ स्त्रियाँ औरत जो कहिए सबके लिए दिक्कत हैं घर से मोस्टली यहाँ पर तो प्रेशर सहती हैं वह कितना लेट काम मत करो ऐसे घर से ताने सुनने को भी मिलते हैं उनके कैरेक्टर पर उँगलियाँ उठाई जाती है अगर वह टाइम बोल दे उस टाइम पर वह ना आए तो उस जगह पर लड़के पर कोई सवाल करे ना करे लड़कियों से हज़ार सवाल की जाती है क्राइम रेट तो बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ क्राइम घटने का नाम ही नहीं ले रहा है और ज़े आज वह आज लड़कियों के साथ गलत कल लड़कों के साथ गलत आज बच्चों के साथ गलत हर तरीके का क्राइम हमारे समाज में होता है और बढ़ता ही है क्योंकि इंसान कुछ इंसान अपने भू अपने भूख मिटाने के लिए भी क्राइम कर लेता है क्योंकि पेट इक पेट ऐसे मतलब पेट भरने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ जाता है और समाज में न ना होने के कारण भी बहुत लोग क्राइम करने पर उतर आते हैं की आस चोरी कर लेते हैं तब चोरी बहुत इंसान तो चोरी पर ही निर्भर है अगर वह चोरी नहीं करेगा तो वह खाएगा कहाँ से उसका पेट कहाँ से भरेगा तो क्राइम रेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस क्राइम को कम करने के लिए इन सरकार को पढ़े लिखे व्यक्ति भी ना आजकल क्राइम करने के मार्ग पर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है सरकार अगर पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को भी जॉब दे दे टाइम से हर चीज़ करे उसे उसको उससे उसकी उचित शिक्षा शिक्षा मतलब शिक्षा के अनुसार उसको नौकरी दे उसके साथ अच्छा सा मतलब टाइम्ली व्यव्हार करे तो वह अपना कर लेगा सारा काम वह अपना करेगा तो क्राइम वह तो क्राइम मार्ग पर ले जाएगा वह क्राइम के मार्ग से लौट आएगा तो क्राइम रेट वहाँ से घट जाएगा आपको अगर हर इंस मतलब हर भारत में हर परिवार को देखिए तो किसी के पास बहुत कुछ है किसी क बहुत सारा ऐसा फॅमिली है जो दिन रात भूखे सोते हैं एक टाइम का खाना भी उनके पास नहीं होता है डो दो टाइम का क्या ही बात करें तो वैसे लोग भी क्राइम कर मतलब क्राइम करने की मजबूरी सायद वही होती है और अब कोई जानबुझ के क्राइम करता तो नहीं कुछ है वैसे खैर इसिली इस प्रकार हम अपने क्षेत्र में अपने देश में क्राइम रेट को घटा सकते हैं